बागबानी शरू करण वारनि लाइ मुंहिंजी इहा हिदायत आहे त बूटनि लाइ घर में ठहियल खाधु हीउ कम में आणिजो ऐं वञी कम्पोस्ड खाध ई कम में आणणु खपे हिन सां बूटनि में वधीकु वाधारो थींदो बूटनि के अहिड़ी जॻहि घर में रखिजो जिते घटि में घटि पंज खां छह कलाक उस ईंदी हुजे ऐं अहिड़ी जॻहि न रखिजो जिते तेज़ु हवा ईंदी हुजे ऐं पाणी जी सुविधा हुजे उते ई बूटनि जा गमला लॻाइजो ॿूटा लॻाइण खां पोइ ई पंज खां सत ॾींहंनि में गमले जी मिटी खे हेठि मथे करिजो ताकि हवा आड़ पाड़ थी सघे पौधनि जी मिटी आली हुजे त पौधनि खे पाणी न ॾियणो खपिजे मिटी सुखे तॾहिं ई पाणी ॾियणो खपिजे वक़्ति ते पौधनि जी कटाई छटाई करिणी घुरिजे